کہانی سنانا میری زندگی میں ایک اچھا کردار ہے کیونکہ مجھے کہانی سنانا بہت اچھا لگتا ہے کیوں جب میں کہانی یا کسی سے سنتا ہوں یا کسی کو سناتا ہوں تو میں اس ماحول میں چلے جاتا ہوں جوکہ میں بتا رہا ہوتا ہوں جوکہ میں امیجن کر سکتا ہوں میں امیجن کرتا ہوں لوگوں کے طریقے لوگوں کا چہرا لوگوں کی مومینٹ ہر ایک طریقے کو میں امیجن کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے کو کہانی سنانے میں بہت مزہ آتا ہے اور کہانی سننے میں بھی میرے کو بہت مزہ آتا ہے جیسے کہ جب کوئی کہانی مجھے سناتا ہے تو میں اس کو امیجن کرنے لگ جاتا ہوں وہ اتنے سال اب یہ ہوا ہوگا پھر یہ ہوا ہوگا پھر یہ یہ ہوگا پھر وہ ایک گاؤں کھیت میں وے ایسا ہوتا ہوگا کھیت میں تو یہ سب امیجن کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور کہانی سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور شاعری سنانے میں بھی مزہ آتا ہے سنانے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا سننے میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا